اچھی تصویر لینے کے لیے اس چیز کا خیال رکھے کہ لوکیشن وقت ٹائم اور روشنی بہتر تو یہ ہے کہ دن میں تصویر لی جائے وہ بہتر آتا ہے رات میں تصویر لینے سے اندھیراپن رہتا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دن میں لیا جائے لوکیشن بھی منتخب کر لے اس لوکیشن سے کیسا فوٹو آئے گا اس لوکیسن سے کیسا آئے گا اور آدمی کا لک نظر یہ سب بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ نظر کہاں رکھے کیمرے کے طرف رکھے یا فوٹو کھیچنے والوں کو دیکھے یا طریقہ یہ ہے کہ فوٹو کھیچتے وقت تصویر لیتے وقت کیمرے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے تاکہ تصویر فوٹو اچھی طرح آ سکے اور لوکیشن دیکھے پیچھے بہتر لوکیشن کون ہو کوئی یادگار کوئی یادگار لوکیشن ہو جیسے راجہ مہاراجاؤں کا محل ہو یا باغیچہ ہو یا فول ہو یا تالاب ہو یا دریا سمندر کنارے ہو یہ سب کا لوکیشن بہت خوبصورت ہوتا ہے اور لوکیشن کے وقت اس چیز کو دیکھے کہ کیمرہ کا کہ اس میں فوٹو صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور لک جو دے بہت اسٹے کے لک ہوتے ہیں کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے فوٹو گھنچاتے ہیں کوئی کاندھے پہ کاندھے رکھ کے ہاتھ فوٹو گھنچاتے ہیں کوئی دو انگلیوں سے فنگڑ دکھا کے فوٹو گھنچاتے ہیں بہت ساری لک ہے جو بہتر لک لگے لوکیشن کے اعتبار سے اس اعتبار سے پھوٹو کھنچائے فوٹو کو بہتر سے بہتر بنائیں بنانے کے لیے اپلیکیشن کا بھی یوج سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہیں لوگ یوج کرتے ہیں ریمی ہیں اسنیپ چیٹ ہے بہت خوبصورت اس میں فوٹو آتا ہے اور نارمل کیمرے سے بھی فوٹو لینے کے بعد اس اپلیکیشن سے بہتر فوٹو بنایا جا سکتا ہے اور لوگ اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں اور اس کو بہت خوبصورت فوٹو بناتے ہیں پھر اس کو اسٹاگرام فیس بک وار شپ کی ڈی پی وغیرہ پہ لگاتے ہیں لوگ سر ہم بھی اپنے استعمال میں لاتے ہیں اس سے بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت لائک اور کومنٹ ملتا ہے اور لک فوٹوگرافی کرتے قت اس چیز کا خیال کرے کہ کوئی آئے آگے بائیں دائیں کھڑا نہ ہو آپ کی فوٹو بالکل آنی چاہیے